आमच्या काणकोण जिल्ल्यांत अशें मुखेल जे वैश्वीक वेग वेगळे गट भरपूर आसात आनीक त्या वेगवेगळ्या गटाचीय बी उलोवपाची बी किंवा ताची भाशा भितर भरपूर फरकूय बी आसा हांगा जीएसबी एक गट आसा गौड सारस्वत ब्राह्मण समाज तशेंच कराडे ब्राह्मण गट वेगळो आसा हांची भाशा खूब वेगळे तरेचीं आसा तशेंच हांगा शेट लोक आसात फिशरमॅन म्हणल्यार गाबीत लोक आसात आनीक आनी तरेचेय लोक आसात आनी प्रत्येकाचें भाशेंत तर भरपूर म्हणल्यार भरपूर फरक आसा तशेंच ज्यो जमाती वयर प्लेटू चेर रावतात तशेंय जामीत हांगा म्हणल्यार तांकां आदिवासी गट म्हणटात तेय बी आसात आनी तांची बी उलोवपाची भाशा वेगळे तरेचीं आसा हांगचे कराडे ब्राह्मण आसात तांची भाशा मराठीचे भशेन आसा पूण ती मराठीय न्ही आनी कोंकणीय न्ही दोनूय मिक्स अशे वेगळ्या तरेचे आसात आनी हो गट आसा तो आपल्याल्या स्वताच्या जी जाती आसात त्याच लोकां कडेन ही भाशा उलयतात आनी तांचे मेरेन दुसरे जातीचे लोक कोणूय गेले जाल्यार नॉर्मल जी कोंकणी आसा तीय उलयतात तशेंच जीएसबी लोक जे आसात तांची भाशा कोंकणी आसा पूण त्या कोंकणी भितर सुद्दां खुबशे शब्द क्रियापदा हीं बाकीची जमातीच्या पेक्षा वेगळी आसात आनी जे बाकीचे जे जमाती आसात तांचीय भाशा खूब वेगळी आसा आनी जी आदिवासी जमात आसा किंवा धनगर समाज आसा ताची तर भाशा आनीक खूब वेगळे तरेची आसा किंवा तांचे उलोवपाचे उच्चार वेगळे तरेचे आसात आवाज वेगळे तरेचे आसात प्रत्येक गटाचे अशे प्रत्येक गट हांगा खूब आसात ना म्हणल्यार एक एटलीस्ट धा बारा तरी गट आसात आनी धा बारा गटाचे सादारण कोंकणी जाल जाल्यार सुद्दां किंवा कोंकणीची लागींची भास जाल जाल्यार सुद्दां उलोवपाची पद्दत बरीच म्हणल्यार बरीच वेगळी तरेची आसा आमच्या भागांत धनगर ही आदिवासी जमात आसा आनी तांचे आमकां खबर आसा ही जमात पठाराचेर वयर रावता आनी ती अजून पर्यंत जंगली सगळी मेडिसिनल ये तांकां खबर उरतात किंवा शेळी मेंढरी ते पोसतात गोरवां पोसतात अशें अशें तरेचे आसा आनीक आमचो जो तालुका किंवा हो जिल्लो आसा ताची मातशी भायर गेल्या सुद्दां थंय सुद्दां वेगवेगळी ज्यो जाती जमाती आसात तांची भाशा आमी काणकोण तालुक्यांतली किंवा काणकोण जिल्ल्याच्या पेक्षा खूब प्रमाणात वेगळे तरेची आसा